हमारा मध्य प्रदेश कलाओं के लिए प्रसिद्ध है और ये मतलब देश विदेशों तक मतलब इसकी बहुत ज़्यादा फेमस है और ये सब यहाँ मंडला में आर्ट कलाओं का भी विस्तार हुआ है जो विदेशों में मतलब प्रसिद्ध है और यहाँ पे गौंड समाज के लोग भी रहते हैं जो कि मतलब नए नए कलाओं का विस्तार करते हैं और यहाँ पे लोग नए नए त्योहार भी मनाते हैं जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और जो बुंदेलखंडी लोग हैं वो भी मतलब अपने त्योहार मनाते हैं यहाँ पे जो कोलकत्ता में बंगाली लोग हैं तो हमारे यहाँ भी मतलब नौ दुर्गा में हम लोग भी नवरात्री मनाते हैं और उन्हीं लोग की मतलब परंपरा को चलाते हैं और यहाँ पे बुंदेलखंडी वो उन लोग का भी त्योहार मनाते हैं और बिहारी हैं जो कि छठ पूजा पर्व है उसको भी मना